कार्मेलीन हें कादंबरीचें पुस्तक इतलें सुंदर पुस्तक आसा आमचें दामोदर मावजान बरयलां आनी तांकां ह्या खातीर ज्ञानपीठ पुरस्कारूय मेळ्ळां हें पुस्तक खरें म्हणल्यार म्हाका अशें मन स्टाटींगूच अशें कळ्ळें तेन्ना मनशें जावना तें पुस्तक घेवपाचें पूण जशें जशें न्हू एवरी फस्ट इयराक गेलें हांव थंय हांवें पयलीं पाटी नांव आयकलें कार्मिलीन पुस्तकाचें आमच्या सरान आमकां इंट्रोड्यूस केलें तें पुस्तक सांगपाक लागलो की हें पुस्तक वाचपा बरें आसा खूब बरें एग्जांपल दिवपा लागलो पुस्तकांचें तेन्ना हेंच पुस्तकाचे एग्जांपल परत परत आयलें फस्ट इयर आयलें सेकेंड इयर आयलें आनी सर अशें तरेन सांगतालो आमकां तें पुस्तका बद्दल की अशें खुबूच सामको इंट्रस्ट सामको वाडोन गेलो त्या पुस्तकाचो आनी म्हाका तें पुस्तक अशें जायते कशें दिसलें सामकें आनी ते पुस्तकांतली स्टोरी इतली बरी आसा हांवें वाचली ती बूक घेव हांवें घेतलोच तो बूक कारण म्हाका न्हू अशें हें जावपा लागलें जाणां आस जाली की जाणां जावन घेवया तें पुस्तकां कितें आसा तें म्हणून हांवें तो पुस्तक घेतलें आनी तें पुस्तक इतलें सुंदर आसा वाचन परत परत वाचीन दिसता म्हाका तें पुस्तक आनी आमचें दामोदर मावज्याचें बरोवप इतलें लिखाण इतली सादी सरळ भास घेवन सोंपी भास घेवन तो बरयता कांय ना सामकें स्पश्टपणे समजपाक येता की तेजो अर्थ कितें तें काणी फाटलो आनी ते काणी कितें कितें जाल्यार रोकडेंच कोण येता आनी ती काणी खूब सुंदर अशी आसा लोकांक अशें घडटा तें लोकांक न्हू रोकडेंच कळोन येना म्हाकाय खबर नाशिल्लें की अशें खरें घडटा की आमचें गोंयची बायलो भायर वयता तांकां इतलें वायट काम मेळटा इतलें वायट पूण जेन्ना हें पुस्तक तेन्ना कळ्ळें की हां बाबा थोड्यो बायलो इतल्यो सगळें सफर करता आपलें भुरग्यां खातीर हितून एक आबयची सफरिंग दाखयलां आपली भुरग्यां खातीर आपल्या भुरग्या खुशाल लायफ दिवपा खातीर आनी एंडींगूय तेजे खूब सस्पेंस आसा चिंतपाक यु नो चिंत चिंतपाक भाग पडटा ते एंडींग इतली बरें पुस्तक आसा आनी म्हाका तें पुस्तक हांव म्हाका हांव कितलेय वाचीन तें पुस्तक म्हाका पुरो जावपाना